میرے گھر پہ الگ الگ مختلف مشروبات بنائے جاتے ہیں جیسے نیبو پانی آم کا جوس موسمی کا جوس اور شربت اور روح افزا وغیرہ میرے گھر میں میرے نانی کو سب سے زیادہ موسمی کا جوس پسند ہے اس لیے ہم اسے گھر میں بناتے ہیں اور نیبو پانی مجھے ہی بہت پسند ہے تو اس لیے میں نیبو پانی بناتی ہوں اور سب کے لیے اور آم کا جوس بنانا بہت ایزی ہوتا ہے اس میں صرف دودھ میں چینی ڈال کے اور اس میں آم ڈال کر اس کو مکسی میں ہم گھما دیں گے تو جب وہ بالکل اچھے سے ہو جائے گا تو آم کا جوس بن جاتا ہے بہت ایزی ہوتا ہے مینگو کا جوس بنانا اور اور میرے گھر میں سبھی کو الگ الگ طریقے پسند ہیں اور روح افزا ہم زیادہ تر رمضان میں بناتے ہیں جوکہ ہم سب کو ہی بہت زیادہ پسند ہوتا ہے فالودہ وغیرہ بھی بناتے ہیں کبھی کبھی بہت اچھا لگتا ہے فالودہ بھی